یار تین دن بعد دوست کی شادی ہونے والی ہے اور یار میں نے تو کوئی تیاری بھی نہیں کری کوئی گفٹ بھی نہیں خریدا چلو ایک کام کرتا ہوں دیوالی کا سیزن چل رہا ہے اور بگ بلن ڈیز چل رہا ہے امازون یا فلپکارٹ پہ کچھ سرچ کرتا ہوں ہو سکتا ہے کچھ سستی اور اچھی چیز مل جائے دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں ارے واہ اسمارٹ واچ وہ بھی اتنے کم داموں میں پورے چار ہزار روپئے کا فائدہ ہو رہا ہے مجھے دس ہزار روپئے کا اسمارٹ واچ چھ ہزار روپئے میں مل رہی ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی ڈلیوری چارجز بھی نہیں ہے چلو یہ تو بہت بڑھیا ہے اب اس سے پہلے اس کو کوئی اور بک کرے اسے میں ہی بک کر دیتا ہوں یار یہ تو بڑھیا کام ہو گیا میرا دوست بھی خوش ہو جائے گا اور میری بھی واہ واہ ہو جائے گی